इत्थें असेंगी खेती बाड़ी करियै बड़ी खुशी प्राप्त होंदी ऐ साढ़े गै देश दे लोक न जेह्ड़े इत्थै जिले दे लोक न ओह् कम्म कार करदे न इत्थें ते शैल कम्में गी क्या हत्थ लांदे न ते इ'नेंगी इत्थें एह्दे बिच्चा फायदा थ्होंदा शैल कम्म काज करङन ते इंदे आस्तै खरा